म्हाक दिसता की हांव दिसा चार पांच पोयम बरोपाक शकता म्हाका अदर रायटर्स कितकोन बरयताय ते बट हांव म्हगे तोकल्यांक कितें येता चोय त्याच मुमेंटा हांव बरयतां कितें जावं तें कित्याचेर आसूं तें एक पाटी म्हाका न्हू तेजी हेडींग मेळाची नांव मेळ्ळें म्हाका कितें पोयम जावं कितें जावं म्हाका नांव मेळ्ळें म्हणल्यार जालें हांव मागीर तेजे न्हू आख्खें बरवपा सोदता तेजे आख्खें बरवपा स्टार्ट कोत्ता हांव आनी म्हाका तकलेय तें ह बरयता आनी इतलें आनी तेंगे दुसरे लायट रायटरांगे हांय केन्ना वाचना तेंगे म्हाका खबर ना लायक तितू भितोर तेंगे सर्टन मगे लँंग्वेज प्रोब्लम जाता मागे सारकी कोंकणीन वचना मगे ओर्दी इंग्लीश बी मदीं पडटा सो ताका लागून मगे सारकी पफेक्ट कोंकणी जायना ताका लागून तें प्रोब्लेम जाता मगेल्यार तें म्हाका एक इंप्रूव करपा जाय आनी तीच लायक ते एक पोयमी बसून त्या रायम सारकें जावपा जायें ऑद्यो त्यो वर्सां मगे मिस्टेक बी जाताय त्यो म्हाका मुगे इम्प्रूव कोरपा जाय्यो कितल्योश्योज आसा जशे की तेंगे सारकी त्यो स्टोरी सारकी एन्डींग सारकें जाता पूण मगे अर्दे येतू मुगे एंडींग म्हाका सारकीें बरोवपाक कळना की शेवटेच कितें आसता तें सारकें मुगे तो मात्सो मिक्स अप जाता लायक मिसमॅच अशें जाता ते सो ते एक मुगे प्रोब्लम आसा तें म्हाका एक इम्प्रूव करपाक जायें आनी इतलेंच हांव एक व्हडलो रायटर न्हू आय जस्ट लायक हांव एक आतांच लायक हांवें आत्तां हालींच बरोवपा सुरू केलां आनी इतलेंच हांवें गोडे रायटर कांय न्हू आतां मुगे कितल्योच मिस्टेक आसतल्यो ज्यो म्हाका आजून इम्प्रूव कोरप आनी दून म्हाका खबर बसून आसपा जाय म म्हद्यो मिस्टेक कितं आाय त्यो सो त्यो म्हाका मगे कळोवन घेवपा जाय मग्यो मिस्टेक कतें आहाय त्यो आनी त्यो म्हाका इम्प्रूव बी कोरपा जाय आनी इतलेंच